پہلے کے زمانے میں کھیتی کھیتی کرنے کے لیے ہہت پریشانی ہوتی تھی لوگ پانی دور سے لایا کرتے تھے کنواں سے یا تالاب سے یا کسی بھی اور دوسرے چیزوں سے پانی کا استعمال کیا کرتے تھے لیکن اب ٹیکنالوجی نے ایسا ترقی کرلی ہے کہ جس چیز کو ہم مہینوں میں کرتے تھے وہ گھنٹوں میں کر کر کے تیار کرتے ہیں پہلے ہم لوگ کھیتی بیل بھینس گھوڑے سے کیا کرتے تھے اور اس میں کافی سمے لگتا تھا اور کافی پریشانی ہوتی تھی لوگ ساری کسان پریشان ہوتے تھے لیکن نیا ٹیکنالوجی آنے پر اب ٹریکٹر ٹھریشر موٹر وغیرہ جو پانی سینچائی کرنے کا پورا انتظام نیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہو چکا ہے جو کام کئی گھنٹوں میں کا تھا وہ منٹوں میں ہو جاتا ہے جو کئی دنوں کا کام تھا وہ دنوں میں ہو جاتا ہے اسی طرح سے ٹیکنالوجی اتنا ترقی کر کر چکا ہے کہ اب جو فصل تیار ہوتا ہے کھیت میں تو اسے چند گھنٹوں کے کے اندر ہی تیار کر لیتے ہیں تاکہ پانی سے یا کسی بھی طرح سے پراکرتک جو قدرتی آفات ہیں اس سے بچا جا سکے لوگ کی شان خاص کر ٹیکنالوجی کو زیادہ اپنا لیا ہے جس وجہ سے اپجاؤ میں بھی کافی ترقی ہوا ہے جو جہاں پر ہم آدھ من کٹھا من بھر کٹھا اپجا رہی تھی وہ وہاں پر ابھی کونٹلے کونٹل اپجاؤ کا اپجاؤ لیتے ہیں کیونکہ یہ نیا ٹیکنالوجی میں کیمیکل کھاد کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور پانی کا بھی پورا انتظام ہے موٹر سے بھر لیتے ہیں پہلے تالاب سے پانی نکالا جاتا تھا اب بورنگ کا استعمال کیا جاتا ہے بورنگ ہر جگہ ہر کھیت ہر پلاٹ پر ایک ایک بورنگ کا انتظام کیا گیا کیا جاتا ہے اور وہاں سے پانی کھیتوں میں پٹائی جاتی ہے سینچائی کی جاتی ہے اسی طرح سے مچھلی کا بھی لوگ پالن کرتے ہیں کسان کرتے ہیں گڈھا کہیں اپنے کھیت میں گڈھا کھود کر کے وہاں پر صاف صفائی کر کر کے موٹر سے پانی ڈالتے ہیں یا برسا یا برسات کے پانی سے وہ گڈھا تالاب بنا کر اس میں مچھلی پالن کرتے ہیں جس سے کافی آمدنی ہوتی ہے اور مویشی زیادہ پال کر کر کے اس سے بھی دودھ سے اپنی آم آمدنی کا ذریعہ بڑھتے ہیں اور مویشی کی وجہ کر ٹیکنالوجی کی ٹیکنالوجی نے ایسا کرانتی لا دیا ہے ایسا بہار لا دیا ہے کہ جو گوبر گوبر تھا مویشی کا اس سے ہم کھاد کمپوسٹ کھاد بناتے ہیں اس سے ہم گیس گیس چولہا پر استعمال کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے ٹیکنالوجی ایسا ہو چکا ہے کہ اب ہر کام آسان اور ایک ہلکا ہو چکا ہے